हैलो एह् जै माता दी एह् कुत्थां बोलदे तुस अच्छा तुस लुहानियां बोल्ला दे आं जी सनाओ तुसें डिस्पोजलां चाही दियां किन्नियां चाही दियां तुसें केह् केह् चाहिदा तुसें गलास तुसें बधिया चाहिदा हल्के चाहिदे गलास साढ़े कोल दौ रपेऽ बी ऐ त्रैऽ रपेऽ बी ऐ ते चार रपेऽ बी ऐ ते प्लेटां तुसेंगी लब्भी जानियां दौ ढाई ते तीन रपेऽ डूना तुसेंगी लब्भना कोई बधिया लैना जां हल्का लैना दिक्खो साढ़े हल्का जेह्ड़ा डेढ़ रपेऽ कोला शुरू होंदा डेढ़ रपेऽ दौ रपेऽ ढाई रपेऽ त्रैऽ रपेऽ जेह्ड़ा शैल बधिया आंदा ते गलास किन्ने किन्ने लैने गलास बीह् पैकेट पाने ते चिम्मच बधिया पाने लकड़िया आह्ले पाने प्लास्टिक पाने एह् ठीक ऐ ठीक ऐ जनाब ठीक ऐ ओके ओके ठीक ऐ ठीक ऐ जनाब ठीक ऐ एह् ठीक ऐ तां